अरे भई साहिब तव्हां हीअं कीअं करे सघंदा आहियो असां त हमेशह ओला ऐं ऊबर बुक करे कंदा आहियूं हमेशह एअरपोट तां ईंदा आहियूं त हमेशह तव्हांजो भाड़ो ईअं न हूंदो आहे जेको असांजे लिखियलु हूंदो आहे ॾेखारींदो आहे असां उहो ई पे कंदा आहियूं न न इन दफ़े त तव्हां जाम वधीक भाड़ो था ॿुधायो न हीअं न थींदो आहे असां पहिरियों ई बुक कंदा आहियूं जेको असां कैब में त उहो ई भाड़ो जेको ॾेखारींदा आहिनि उहो ई असांखे भरिणो हूंदो आहे न केतिरो बि डिस्टैन्स हुजे डिस्टैन्स त हुननि में मेन्शन हूंदो ई आहे न हुन में लिखियलु आहे डिस्टैन्स कि असांखे एतिरो ई भाड़ो भरिणो आहे न न न हिन में तव्हांजी ग़लती तव्हांजी ग़लती आहे या न पर मां त एतिरो ई भाड़ो पे कंदसि